अपन मैथिल लोकसङ्गीत गायक जे छथिन मैथिली ठाकुर हम हुनका लाइव सुनने छी हुनकर बड़ नीक गायकी छै हमरा बड़ प्रेरित कयलक आओर हमरा आगू इच्छा हइ कि हम पूनम मिश्रा छथिन हुनका लाइव सुनैके चाहबै किआकि हिनका सबके सुनिकऽ हमरा अपन मैथिल लोकसङ्गीतके प्रति बड़ रूचि होबैए हम चाहबै कि हमरा साथ जे हमर आगूके जेनरेशन जे भी छै से सब सुनैके प्रयास करथिन तऽ हुनका सबके मैथिल लोकसङ्गीतके प्रति जे रूचि छै से बड़ नीक हेतै हुनका सबके आगू बढ़ैके बड़ नीक मौका भेटतै तैं लऽ कऽ मैथिल लोकसङ्गीतके जे भी हुनकर जे सुर छै जे भी गायकी छै जे भी शब्द चयन छै से सब बड़ नीक हुवै छै आओर मैथिली ठाकुर हमरा एखन तक अनुभवसँ बड़ नीक गायिका छथिन आओर हम चाहबै कि पूनम मिश्राके भी बड़ नाम सुनने छियैन हुनका लोकसङ्गीत भी सुनने छी तऽ हमरा बड़ नीक लागत अगर हमरा हुनका लाइव सुनैके मौका भेटतै रऽ